अपन मातृभाषासँ अलग हमरा मोन पड़ैत अछि जे एकटा किताब अछि चन्द्रहास जे हम पढने छी आ बड नीक पुस्तक अछि आ ई एकटा अंग्रेजी पुस्तक के अनुवादित संस्करण अछि आ बड नीक पुस्तक अछि आ ई प्रोफेसर अमरनाथ झाक द्वारा लिखल गेल अछि एकरा अनुवादित कयल गेल अछि मैथिली स्वरूपमे आ जहाँ तक अनुवादित संस्करण के बारे मे हमर विचार ई अछि जे ई बड नीक विचार अछि कियाकि जँ कोनो पुस्तक के एकटा भाषासँ दोसर भाषा मे ओकरा अनुवादित कयल जायत अछि तऽ दोसर व्यक्ति ओकरा अपन भाषा मे पढ़ि सकैत अछि जाहिसँ ओ जानकारी लऽ सकैया आ अपन मनोरंजन कऽ सकैया आ हमर मातृभाषामे एकटा किताब अछि जे हम दुनिया सबकेँ पढै लेल कहब जे परिणीता एकटा कथा संग्रह अछि आ ई सबकेँ पढबाक चाही